دیکھیے بچوں کو ماحول تو اپنے گھر سے ہی ملتا ہے جب گھر میں اچھا ماحول ہوگا تو بچوں کو بھی ماحول اچھا ملے گا ان کو صاف ستھرا رکھنے کا طریقہ سیکھانا چاہیے صاف ستھرے کیسے رہتے ہیں کیسے ماحول میں رہنا چاہیے ان کو یہ سب چیزیں سکھانی چاہیے یہ سب گھر والوں کا ہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسا رکھتے ہیں اگر بچوں کو صاف ستھرا رکھیں گے اچھے ماحول میں پڑھائیں گے لکھائیں گے تو بچے اچھے بنیں گے اگر ان کی صحت کا خیال رکھیں گے باہر بہت تیز دھوپ ہو بارش ہو تو بچوں کو نہ جانیں دیں بچوں کو گھر میں رکھیں بچوں کو ان کی صحت کا خیال رکھیں بچوں کو غیر ضروری باتوں سے دور رکھیں بچوں کو اچھی باتیں سکھائیں اچھے ماحول میں رہنا سکھائیں محبت سکھائیں ایک دوسرے سے میل جول بڑھانے کی بات کہیں بچوں میں ہر چیز اچھی ہونا چاہیے بچے اچھا سیکھیں گے تو بڑے ہو کے اچھے ہی بنیں گے جب ان کے بچے ہوں گے ان کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور رہی بات صحت کی تو بچوں کا خیال رکھیں بچوں کو صاف ستھرا رکھیں کھانے پینے کا خیال رکھیں ان کے بچوں کو بہت زیادہ فاسٹ فوڈ باہر کی چیزیں نہ کھانے دیں اس سے بچے صحت مند رہیں گے اور بچوں کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی